हैलो हां जी में अपने म्हल्ले दे पंजें लोकें दे नांऽ सनाई सकनी आं मेरे घरै दे कन्नै इक मेरे चाचू रौंह्दे उं'दे मुड़े दा नाम ऐ राहुल होर उन्दियां गै दो कुड़ियां न उदियां उन्दा इक दा नाम ऐ सुरिष्टा इक दा नाम ऐ प्रीति होर दोए मेरियां स्हेलियां बी हैन होर भैनां बी हैन ओह् बड़े अच्छी फैमिली ऐ उंं'दी होर बड़ियां अच्छियां न ओह् बी होर मेरे इक अंकल न उन्दा नाम ऐ रोमेश कुमार होर इक मेरे इत्थै कन्नै गै रौह्ने आह्ले इक होर अंकल न उन्दा नाम ऐ सुदेश होर ओह् सारे गै बड़े अच्छे न होर बड़े अच्छे बड़ा अच्छा परिवार ऐ उन्दा सारा गै होर साढ़े कन्नै बड़ा अच्छा उन्दा जेह्ड़ा लिंक रौंह्दा ऐ